हमे गेलो छलियै घुमय लऽ कटिहार कटिहार घुमय लऽ गेलो छलियै दीदी इहाँ ओकरो बाद देखलोलियै उहाँ फूलके गाछ फूल के गाछ जे देखलियै खूब सुन्दर सुन्दर फूल छलै फूल कैसेक लागै छै ओकरा देख देखलियै कि केना कऽ लगाबै छै फूल फूलके बीआ आनलकै फूलके बीआ छलै फूलके बीआ मिट्टी ओ खटाल अबै छै बनले ओ प्लास्टिकके ओ ओकरामे मिट्टी डाललियै मिट्टी डाललियै खादवला मिट्टी डालि कऽ बढ़िआँ शुद्ध मिट्टी डाललियै मिट्टी डाललियै मिट्टी डाललाक रो बाद देखै छियै उएहमे बीज गिरेलकै एकहकटाके गेन्दा फूलके बीज गिरेलकै गेन्दा फूलके बीज गिरेलकै सभमे एगो एगो एगो एगो बीज गिरेलकै एकटा एकटा बीज गिरेला र बाद गेन्दा फूलके ओकरो बाद जब गाछ पौधा आबि गेलै फुलोकरो जब फूलोक पौधा आबि गेलै फूलर पौधा अयलाके बाद ओकरा बाद सभ एक बगलोसँ एकटा एकटा फूलके पौधा उखाड़ना छै उखाड़ि कऽ फूलके पौधा ओकरो बाद क्यारी जाहिसँ कि हमरा दरवाजाके बगलमे लगलियै गेटके आगे सेहो लगेलियै फूलके बाग लगेलियै जाहिसँ कि देखयके लिए अच्छा लगै बस बगले बगल बगले बगलसभ सभगाछीके एक बगलसँ पौधा लगेलियै लगा कऽ पानि देलियै पानि देलियै एकदम गेन्दाके फूल देखयमे कि झकास लागै छै देखयमे अच्छा लागय लगलै फूल लगेलियै लगेलियै फूल ओकरो बाद जब फूल निकलि गेलै कनि कनि कमाए देलियै गाछे गाछ कमेलियै कनि कनि मट्टी चालि देलियै मट्टी चालला रऽ बाद सभगाछीमे पानि देलियै पानि देला रऽ बाद बेजोड़सँ गाछ पानि देला र बाद गाछीमे सभगाछीमे मट्टी दे दे कऽ खड़ा करलियै ओकरो बाद जे छलै इस्प्रे उस्प्रे करि देलियै फूल एकदम निकलि गेलै झक्कास एतेक अच्छा फूल निकललै देखयमे कि लागै छलै हँ फूलके बाग लगेलकै